अचण वञण जी साधननि जी सुविधा जे करे इंसाननि जो असांजो जीवन ॾाढो सुठे तरह सां व्यतीत थिए थो पियो सुठे सां असां बिताए था सघूं पिया जीअं हाणे अॼु कल्ह मोबाइल में बि ॾाढी सुविधाऊं थी वयूं आहिनि या केॾांहुं वञिणो हुजे त झटि असां फ़ोन करे छॾींदा आहियूं कॾहिं उबर अची वेंदो कॾहिं ओला अची वेंदो ऑटो अची वेंदो हुयो ऐं हाणे त अञा वरी सुविधा थी वई आहे कि बाइक रेविड अची वियो आहे कि जीअं भई उहो घटि समय में अची वेंदो ऐं हिक माण्हू बि उने बाइक ते झटि आसानी सां पहुची वेंदो आहे ऐं केॾांहुं वञिणो हुजे अगरि त अॻे पैदल वञिबो हुयो साइकिल ते वञिबो हो त रस्ते ते असांखे चालीह वीह टीह मिंट लॻी वेंदा हुया त कॾहिं कॾहिं एॾी चिंता थी वेंदी हुई कि असांजी गाॾी रेलगाॾी असांजी छुटिजी न वञे त हाणे स हाणे हीअ रहिमतूं थी वियूं आहिनि ऐं साधननि में सुविधा थियण जे करे असां समय सां केॾांहं बि वञी पहुची सघूं था पिया ऐं जीअं हाणे विमान बि थी विया आहिनि असांखे अगरि केॾांहुं झटि वञिणो आहे कंहिं इलाज लाइ वञिणो आहे त अगरि डाक्टर चयो आहे तोखे टाइम घटि आहे टाइम सां तोखे इलाजु कराइणो आहे त हाणे विमान ते असां हिक ॿिनि कलाकनि जे अंदरि कंहिं शहर पहुची करे पंहिंजो इलाज बि कराए सघंदा आहियूं त हिन सुविधाउनि जे करे असांखे ॾाढो ई सुठी सहूलियत मिली वई आहे साधननि जे करे त असां पंहिंजो हर कम सुठे सां करे पाईंदा आहियूं किथे बि असां टेम सां समय सां पहुची सघंदा आहियूं